आङो माबायाव दा मेसें बोथोराव लाफा फोयो खदालजों जावग्लिनानै लाफा फोयो आरो लेस्रा गायो लेस्रा गायनानै मेसेंनि लेस्रा गायो लाफा फोबाय लाइ फोबाय सुखा फोयो फालें फोयो दुनदिया फोयो जावफ्ले जावफ्लेनो सामब्राम गायो आरो आलुबो गाइयो जोङो जावफ्लेनानैबाबो ओरैनो खनासेसो खदालजों जावबाय आलुखौ गायबाय बुरजाथ' गाया हाया नालाय बेनि सायाव खदाल जावना ओरैनो खनासे जाल मोनथाम मोनब्रैसो गायबाय जानो खिनिखौ थोबाय बेखिनियाबो लाइ लाफाखौ खदालजों जावफ्लेयाबा फोनो हायाना आरो गिदिर गिदिरखौ जोङो फुख्ल' फुख्ल' गायो लाइखौ होम्बाना बिलाइया गिदिर गिदिर जायो फुख्ल'ना गायनाया आरो मेसें माबा मेसें खिनियाव बेनो मावनाया आरो दैज्लांनिया फाथोखौ खदालजों जावबाय गायबाय माबानो फोस्रावबाय फोस्रावनानै आरो लेस्राखौ आलि खोनांबाय खदालजों गायनांबाय गरसे गरसे आरो भिन्दिखौबो नोङो जावफ्लेनानै आलि खोनांबाय गरसे गरसे गायनांबाय मैथाखौबो नोङो आरो जावफ्ले जावफ्लेनानै आरो फोस्राव बिदि खालामनांगौ आरो बे माबाफ्राबो खाख्रालफोरा बेदर दङ नालाय बेदरखौ फबनांगोन फबनानै आरो नोङो सां होनांगौ जोंसि होनांगौ लेस्राखौबो जोंसि होनांबाय सां होबा बारा थाया ओरै होनो मानसिफोरा जोंसि थुयै थुयै होनांगौ लेस्राखौ खाख्रालखौबो सां होनांगौ सां होबा मोजां जायो जोंसि होबा खानो मोजां जाया खाख्राला थायबेंखौबो सां होनांगौ बबावबा सां होयो बबावबा सां होआ सां होजोबो आङो थायबें गायनायखौबो बिदि गायजोबनानै जायो जों दैज्लां बोथोरनि मैगंखौबो दैज्लां बोथोरनि मैगंआ बेखिनियानो खेथिया आरो मेसेंना मेसेंनि लाइ लाफा बे माबा फालें आरो सुखा सामब्राम गायो दुनदिया फोयो बेखिनियानो आंनिया मावनाया आलु आलुबो गायो आङो आलुखौबो ओरैनो दब्लाइ दब्लायसे जावनो हाया ना ख'नासे जावबाय जाङि मोन्नै मोनथामसो खालायबाय बेयावनो गायबाय आलुखौबो आङो सामब्रामखौबोथ' जाङि नङाबा जाया सामब्रामखौबो जाङि फोना माबा खालामनानैसो गायो माबादि हासारखौ जोङो बेबहार खालामो माबानिखौ गोबोरनिखौ मोसौनिफ्राय गोबोरखौ खालामो सरखारि हासार होबा मोजां जाया जों सरखारि हासारखौ होआ जोंनि लकेल हासारा मोजांसिन लकेल हासार होबा मैगं थाइगंआबो जानोबो मोजां बेमार आजारबो जाया लकेलखौ होबा बे माबानिखौ सरखारिखौ होबा बेमार जायो ना मानसिफोरा खम प्रेसार ममाव मा जासावदो इउरिया हासार होनायाव दा जोंनि इउरिया हासारखौ बेबहार खालाया गोबोर हासारखौनो खालामो बेबहार जोङो जानायाव न'खरनि जानाय खिनियाव जों बेखिनिखौनो बेबहार खालामो गोबोर हासारखौनो जोंनाव गोबोर हासाराबो दामा दाम दं ना मोसौ माब्रैनि गोबोर हासार दं बेखिनियानो बारासो जायो आंना दुब्लियाव होस्लाय होनानैबो आग्लायबावो गोबोर हासारा खबियाव दै होनांगौ दै होआबा जाया ना खबिखौ नोङो दै होआबा थोबनो रोङा आरो बिबारफोराबो बारनो रोङा खबिआ दै होआबा दै होबासो खबियाबो थोबो बिबाराबो मोजां जायो दै होनांगौ बे अल खबिखौबो दै होनांगौ होबासो मोजां जायो दै होआबा मोजां जाया